साढ़े डोगरे लोकें दी जेह्ड़ी डोगरी ऐ नी एह् बडे़ गै घट्ट लोग समझी सकदे अस डोगरे गै समझी सकने अस इ'त्थां बाह्रे ई जाओ उठी ना तुस जम्मू हा बाह्र ते घट्ट गै आंदी समझ आं जेह्के पढे़ लिखे दे लोक नी ओह् भी बी हिंदी बोलियै बिच पंजाबी डोगरी कन्नै मिक्स करिये भी बी गल्ल समझाउड़दे लेकिन जिस बेल्लै बचारे अनपढ़ लोग जां इ'यां कुतै बाह्र जाना पौंदा जि'यां हरिद्बार कुतै इमरजेंसी जां कुतै बी कुतै चक्कर लाने गी जंदे जात्तरा जूत्तरें धर्मार्थ जंदे तां इ'नें गी बड़ी चैंता फसी जंदी लोकें ई समझ गै निं आंदा कु'त्थें जाना कु'त्थें कि'यां जाना कि'न्ने रपेऽ कराया केह् करना असें कि'यां नेईं ते बड़ी मुशकल होई जंदी लेकिन इस आस्तै हून भी बी लोग बडे़ भारी ओह् कोशिश करा दे बडे़ हारे लोक कोशिश करा दे कि हून साढ़ी डोगरी फैले हां सरकार बी कोशिश करा दी ऐ कि हून एह् सरकार ने बी कोशिश करना चाहिदी हून नि'क्कियां क्लासां थमां गै अगर डोगरी दी कोई कताब होऐ जेह्के नि'क्के बच्चे पढ़न लोग इसलै कमनीकेट एह्दे नै कि'यां करना इ'यै जे हिंदी गै एह्दा साधन होई सकदा होर कक्ख बी निं इ'यै डोगरी जेह्के लोग न एह् बिच बिच टुट्टी फुट्टी हिंदी बोलदे तुक्का मारिये ओह् बी ते जेह्के पढ़े लिखे लोग न ओह् भी बी बोली लैंदे जेह्ड़ी हिंदी ऐ बिच इंग्लिश बोली लैंदे थोह्ड़ी बहोत हां ते अंगरेजी बी बोलदे तुक्का ताक्का लाइये ते एह् जेह्की डोगरी भाशा जैलूं तक तुस इसी शुरू शा नेईं पढ़ागे ते नेईं औनी लोक अज्जकल पैह्ले भाई शरम बी करदे डोगरी बोलने दी बड़ी भारी शरम करदे लेकिन जि'न्नी प्यारी साढ़ी डोगरी ऐ नी इ'न्ना प्यारा किश ऐ गै नेईं ऐ पर निं बोलदे लोग हां डोगरी च मिक्स करी सकदे डोगरी च बड़े हारे लफ्ज भाई पंजाबी दे औंदे अपने अपने ग्रांऽ दी अपनी अपनी बोल्ली ऐ साढ़ी अबा केह् करना भी जैलूं तक कताबां नेईं पकड़ गा ना ते तैलूं तक नेईं पता लगना लोकें गी कि डोगरी केह् चीज ऐ जद तक कताबां नेईं आइयां ते बाकि लोकें गी बी केह् पता डोगरी छड़ा उ'नें सुना दा डोगरी पर सुनो ते स्हेई कि'न्नी प्यारी डोगरी ऐ अज्जकल गाने बी कि'न्ने सोह्ने चले ते इ'यै जे बाकी हून हिंदी शिंदी जि'न्ना अस जोर लाने नेईं इ'न्ना डोगरी ई लाचै ते साढ़ी डोगरे बी कुतै जान ते अग्गें जाइयै कुतै पुज्जन कुतै बाहर जंदे ते कुतै पता लगदा ग्रांई आई ठी भइया ग्रांई समझ बी निं औंदा लेकिन जैलूं तक असें आपूं गै कोशिश करना पौनी ऐ अस लोग निं कोशिश करङन ते नि'क्के बच्चे थोह्ड़ी करदे उ'नें बी शरम करनी भी अग्गें शरमै दी गल्ल निं ऐ साढ़ी एह् जेह्की भाशा नी एह् बड़ी प्यारी भाशा ऐ तुस सुनो नेईं एह्दा बड़ा भारी गैह्रा मतलब निकलदा तुस अपने बिचें गल्लां करो नी इ'यां सुख लग्गी जंदा पर जेहके लोग नी पैह्ले पैह्ले इं'दी बड़ी प्यारी डोगरी ही हून अज्जकल लोग भी ऐहियें एह्दे बिच पंजाबी मिक्स करा दे अंगरेजी मिक्स करा दे पर केह् करी सकदा इ'यां नेईं होंदा ऐ